ते ओ चलो जी में गे अज्ज सकैरल पर बचार करन लगे न शूटिंग स्टार उप्पर ते शूटिंग स्टार में बड़े बारी दिक्खे दा ओह् बेहद्द बारी दिक्खे दे कोई गिनती गै नेई शूटिंग स्टार दे बारे च अक केह् गल्ल करी सकदे एह् शूटिंग स्टार दिक्खने गी मज़ा ते बड़ा औंदा ऐ व एह् मज़ा कोई दो स्कैंट दा गै होंदा क्योंकि ओह् बड़ा जल्दी मुक्की जंदा और टूट जा तारा ते ओह् सारे जने हत्थ जोड़ियै अक्खियां बंद ते मंगन लगी पौंदे बिशां में बी बड़े बारी बिश मंगी दी गल्ल होर ऐ भाई ओह् किश कदें पूरी हैनी होई ऐ इक बारी होई ही ते ओह् में मंगे हे कि ख'ल्ल पेदे पैसे थ्होन ते सच्च गै थ्होइयै व फ्ही मिगी मतलव मिगी नी लगदा कोई एह् गल्लै कन्नै बिशां पूरियां होंदियां क्योंकि जेह्ड़ा तारा आपूं गै त्रुटदा उनें केह् कुसै दी बिश पूरी करनी हून फ्ही बी असें एह् गल्ल पता होंदी कि साढ़ी बिश पूरी नेंई होंनी व फ्ही बी अस मंगने गै मंगने मतलव पता नी की एह् आदत ऐ कि बिश ते मंगनी गै होऐ पूरी नेंई होऐ ओह् बाद दी गल्ल ऐ न बिश ते मंगनी मंगनी गै मंगनी ते अस मंगने बी हैन व चलो ठीक ऐ एह् साढ़ी प्रतिष्ठा बनी दी के टुटदे तारें कोला बिश मंगनी गै मंगनी अवा अस फ्ही बी मतलव पूरी ते असें पता के ओह् नेंई होनी मेरा ते अक्सपीरिंय एह् ऐ कि टुटदे तारे कोला बिश मंगना कोई ना गै मंगै पर फ्ही बी दिस दा संतुष्टी तांई बंदा मंगी लै अवा ओह् बिश पूरी होना एह् अऊं कदें नी आक्खी सकदा कि ओह् बिश पूरी होग क्योंकि नेंई होई सकदी जेह्ड़ी चीज़ आपूं त्रुट्टा दी उनैं केह् कुसे दी बिश करनी ते बाकी चलो मंगनी चाही दी ओह् दिले संतुष्टी थ्होंदी भाई हां बिश मंगी लेई दी हून मतलव कि एह् चीज मेरी पूरी होई जानी हां टुटदे तारे कोला बिश पूरी हैनी होंदी ऐ में बड़े बारी इक बारी में मंगेआ हा की केह् मंगेआ ही बड़ा किश मंगी लेदा हून चेत्ता बी नी ऐ ते बाकी मंगे दा ते बड़ा किश ऐ अजतक पूरा किश नी होआ ऐ और मीं नी लगदा होग बी तां गा जिसलै टुटदा तारा दिक्खी गै लैन्नी आं टुटदा कियां ऐ अक्खियां बंद करियै जिसलै बंदा बिश मंगन लगी पौंदा ते ओह् टुटदा तारा लभदा गै नी ऐ ते बिश इयां बी पूरी ते होनी नी होंदी ते एह्दे कोला खरा की अक्खियां खोह्लियै दिक्खी गै लैच्चै तारा त्रुटदा कियां ते मतलव कि जादा गल्लां केह् करनियां होंदियां हून टुटदा तारा में इक बारी मंगेआ बी ऐहा कि मिगी पैसे थ्होन खु'ल्ले ते मेरी नौकरी लग्गी जा अवा गल्ल एह् ऐ कि अऊं उसलै चौथी पढ़दी ही हास्सा बी औंदी सोची सोचियै कि चौथी पढ़दे गा अऊं मंगा नी जे मिगी मंगनी चाही दी जे मिगी पाऊच थ्होई जा ते अऊं मंगा दी के मिगी कुतै दऊं करोड़ रपेआ थ्होई जा हैं अऊं बी बचपन कोला थोह्ड़ी चूह्ड़ी आं अवा एह् सारे जीनस न मेरे बिच्च ते बाकी जियां इत्थें लिखे दा ऐ हैव यू ऐवर सींन शूटिंग स्टार ते में दिक्खे दा और ओह् बड़ा स्हेई चीज़ ऐ अवा इक गल्ल मिगी हाल्ली बी समझ नी आई तारा त्रुट्टियै पौंदा कुत्थें ऐ साढ़ै इत्थें कदैं नी पेआ चंगी गल्ल ऐ नेंई पेआ अवा तारा लभदा गै दो सकैंट ऐ ते ओह् दो सकैंट दा पता नी लगदा त्रुट्टेआ कुसलै ते केह् होआ केह् नेईं अवा फ्ही बी मतलव कोई मती चर्चा इस गल्ल उप्पर अस नेईं करी सकदे क्योंकि निक्की हारी दो स्कैंट दी चीज़ गी